हेल्ल' हेल्ल' आच्चा नोङो माबानिना सालबारिनिना आच्चा सालबारियाव हाथाय जायोलायनो मा बाराव जायो फालाय हाथायालाय मंगलबाराव जायो ने आच्चा बेवहाय आं एसे माबा खालामनो सानदोंमोनलै बे बाजारखालि आं दखान हैनो सानदोंमोनलै बे दखानाव औ मा मा माबा खालामो दा मा मा फानोथाय ए

आच्चा आच्चा आच्चा बेवहाय बेवहाय हा आङो माबानिफ्राय जेनेबा आं माबानिफ्राय बङाइगाव बङाइगाव सापागुरि आं बिदिनो दखान खालामनो सानदों बेवहाय नांगोन ना नाङा सोलिगोन ना

आङो मालायनिफ्रायसो खोनादों आं फैफेराखै ओहो आङो खिनथाबा फैनो हागोन आङो जुदि बै दाथ' लामाया मोजांदा आच्चा लामा सेराव ने आच्चा दे औ

अ आच्चा आच्चा

औ औ औ

आच्चा आच्चा दे होनबा आं बेबायदि खालामनोसै होनबा दोनथ'दो